स्कूल में मेरा सबसे पसंदीदा विषय गणित था जो की मुझे बहुत ही प्रिय था क्योंकि गणित करते वक्त हमें ज़्यादा सोचने का एवं याद करने की जरूरत नहीं पढ़ती थी अगर सर हमें एक बार कोई भी प्रश्न समझ में आ गया एवं कैसे करते हमें यह पता चल गया तो हम उसे बहुत ही आसानी तरीके से कर देते थे एवं जो वो हमसे नहीं होता था तब उसे करने में भी हमें बहुत ही आनंद होता था समय तब और कितना बीत जाता था गणित के सवाल करते वक्त हमें कभी भी पता ही नही चलता था स्कूल में जब हम रहते थे तो हम अपनी खाली बेले में जब हमारे पास कोई भी शिक्षक नहीं आते थे हमें पढ़ाने तो भी हम बैठ के सिर्फ गणित को ही किया करते थे